हलो जय झूलेलाल अचेतो अचेतो हा बिल्कुलु सही बिल्कुलु सही ह त सही ॻाल्हि आहे ईअ हा हा त सही था चओ हूं हूं हूं हूं हूं हा सही ॻाल्हि आहे इहो हूं अच्छा हा ठीकु आहे भेण जय झूलेलाल जय झूलेलाल